مجھے بائک چلانے کا بہت شوق ہے جب بھی میں کچھ کھانے پینے جاتا ہوں تو بائک سے ہی جاتا ہوں اور ساتھ میں اپنے دوست کو بھی لے لیتا ہوں بائک جیسے ہمیں کہیں دور جانا ہو یا کہیں رشتے داری میں جانا ہو تو ہم بائک سے ہی جاتے ہیں اس سے ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے یا ہمیں اور کہیں گھومنے جانا ہو جیسے عید کے موقع پر ہمیں گھومنے جانا ہو تو ہم سات آٹھ جنے اکٹھے ہو کر بائک لے کے چلے جاتے ہیں اس سے ہم جلدی بھی پہنچ جاتے ہیں ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور ہم صحیح طریقے سے بائک کو کھڑی کر کر اس جگہ پر گھوم بھی لیتے ہیں اور ہمیں بائک چلانے میں جب بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے جب بارش ہو گئی ہو اور بارش کا پانی سڑکوں پر بھرا ہو اور سڑک کی کوئی صفائی نہ ہوئی ہو اس سے ہمیں بائک چلانے میں بہت زیادہ پرابلم آتی ہے اس سے بائک چلانے میں بھی پرابلم آتی ہے جیسے ہم بائک کو گھر سے نکالتے ہیں لے کے جاتے ہیں پانی بھرا ہو تو ہماری بائک پانی کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے یا اور یا ہم کہیں جا رہے ہوں سڑک پر ٹریفک ہو اس سے ہمیں بہت زیادہ دقت آتی ہے بائک چلانے میں یا ہماری بائک کا پیٹرول بیچ راستے میں ختم ہو گیا ہو اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ دقت آتی ہے بائک چلانے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بائک چلانے میں جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں جنگل میں اور جنگل میں ہمیں کوئی کتا یا کچھ بھی مل جائے وہ ہمارے پیچھے بائک کے پیچھے لگ جاتا ہے اس سے ہمیں دقت آ جاتی ہے اور ہم اپنی سیفٹی کے لیے جنگل میں جیسے ہم شکار کرنے جائیں بائک سے تو چاقو وغیرہ یا ڈنڈا وغیرہ اور بھی بہت سی چیزیں اپنی حفاظت کے لیے لے کر جاتے ہیں اس سے ہماری حفاظت بھی ہو جاتی ہے